हँ जे हमराके अभी तक जे याद छै जे हम पैदल यात्रा कयले छी ओकरा हम कभो न भुला सकैत छी काहेके लेल अइसन जे यादगार पल छै जकरा कभी न भुलायल जाइत छै अइसन कुछ जीवनमे होइत छै जे कि हमरोसभके हइ वैष्णो मन्दिरके यात्रा जब हम अपना बिहारसँ जब ट्रेन पकड़िके जब कटरामे उतरलियै वहाँसँ मतलब कि चौदह किलोमीटरके दूरीपर वैष्णो मन्दिर हइ चौदह किलोमीटरके दूरी यानि पहाड़पर चढ़ाइ करैके पड़ैत छै बड़ी तकलीफवला काम हइ लेकिन माताके भक्तिके प्रति कोइ तकलीफ न मतलब अबैत छै आओर एक अजब से एनर्जी रूप आदमीके शरीरमे अबैत रहैत छै आओर ऊपर चलि जाइत रहैत छै पता भी नहि चलैत छै जे कत्तेक देरमे पहुँचि गेलै कमसँ कम पाँच हजार दू सए फिट यानि आठ किलोमीटर पाँच हजार दू सए फिट यानि उप ओहिसँ ऊपर आठ किलोमीटर भैरव जब भैरव देव की जे मन्दिर हइ वहाँ तक फिर जाइके पड़ैत छै हमरा अभी तक ले याद हइ कि अब लगैत छै कि चलतै चलतै लेकिन बहुत तकलीफ होइत छै वहाँ तक जाइत छै कत्तेक आदमी रस्तापर बैठ बैठ जाइत छै कत्तेक आदमीके तऽ पएर दुख जाइत छै तऽ ओ अइसे घोड़ा वगैरहके सवारी करय लगैत छै ओ पहाड़ पर एत्तेक खतरनाक रस्तापर वैष्णो मन्दिरके जे रास्ता रहैत छै ओहिपर चढ़ैके जे पड़ैत छै न ऊपर चढ़िते चढ़िते तऽ पएर दुखि जाइत छै लेकिन बड़ी टाइम लगैत छै कमसँ कम चौबीससँ पच्चीस घण्टा लागि जाइत छै ऊपर चढ़िते चढ़िते काहेके लेल चौदह पन्द्रह किलोमीटर भी रहैत छै चढ़ैके पहाड़पे आ चौदह किलोमीटर पहाड़पर चढ़नाइ बड़ी अपना आपमे अजबवला बात हइ बड़ी अथीवला बात हइ लेकिन माताके इच्छाके प्रति लालसा भी रहैत छै आदमीसभके तऽ ओ आरामसँ चढ़ि जाइत छै वहाँ गेलाके बाद पाँच हजार दू सए फिट गेलाके बाद वहाँसँ आठ किलोमीटर ऊपर भैरव बाबाके स्थान छै तऽ वहाँ भी जाइत छै लोकसभ मन्नत वहाँ भी जाइत छै लोकसभ मन्नत माँगय वहाँसँ जब अबैत छै नीचे उतरैत रहैत छै तऽ लगैत छै कि सीधे ढुलुक गेलियै तेना पहाड़परसँ लगैत रहैत छै तब ई जे रहलै जे हमर पैदल जे एतेक दूर चलैत रहियै अभी तक ले इतिहास हइ